क्या मेरी बात टीना सेलोन से हो रही है मैं सलोनी बात कर रही हूँ मैं यहीं लोकल से बात कर रही हूँ मुझे आपके सेलोन के बारे में पूछना है कि क्या वो खुला है या फिर अभी बंद है वो कितने टाइम तक खुला रहता है हाँ अच्छा मुझे ऐक्चुली यह पूछना था कि मुझे ना अभी मेरी दीदी की इंगेजमेंट है तो उसके लिए मुझे अपना हेयर कट कटवाना था तो आप कौन कौन सी हेयर कट करते हैं

मैम इनका आप प्लीज़ पहले प्राइस बता दीजिए सेवेन फ़िफ्टी तक मैम ये सारे कट अच्छे तो है न मेरे बाल अच्छे तो लगेंगे आप खराब तो नहीं कर देंगे न मैम आपका सलोन ट्रस्टेड सलोन तो है न नो मैम इसलिए बिकॉज़ मेरी दीदी की इंगेजमेंट है और इसमें मुझे अच्छा लगना है मेरे हेयर्स भी अच्छे होने चाहिए कहीं आपका सेलोन ट्रस्टेड सेलोन है न सब अच्छी कटिंग वटिंग होती है वरना मेरे बाल खराब हो जाएंगे तो फिर उस दिन मेरा लुक खराब हो जाएगा ओके ठीक है मैम तो मैं फिर कल कितने बजे आ जाऊँ मैम फिर ठीक है मैम तो फिर मैं कल कल आती हूँ और ठीक है मैम थैंक यू मैम